नमस्ते हाँ हाँ हमको समस्या हो रही है जैसे हम कई बार अप्लिकेशन डलवाए हैं हमारी हमारी पूरी सुनवाई नहीं हो रही है हमारे गली मोहल्ले के यह रास्ते ठीक नहीं है लेट्रिन बाथरूम बिजली की समस्या है कई तरह की कई समस्याएँ है हमारी माँ को विधवा पेंशन की पेंशन नहीं मिल रहा है कई तरह के अप्लिकेशन डलवाए मिल नहीं रहा है अनाज अनाज वगैरह कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है कोई सुनवाई नहीं कोई सुविधा नहीं है तो हमारी मदद कीजिए हम कई हम कई जगह कंप्लेन किए हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है

हाँ हर चीज़ की दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ बिजली की पानी की बहुत समस्या बहुत हो रही है हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है हाँ रोड वगैरह सही नहीं है हाँ तो कृपया करके हमारी मदद कीजिए कुछ हो नहीं पा रहा है

हम लोग हम हाँ हम लोग गा बहुत गरीब हैं हम हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं हाँ हम लोग बहुत गए हाँ हाँ हाँ हम

हाँ हाँ हाँ हम लोग बहुत गरीब हैं हम हम मैं आपसे बहुत प्रार्थना है कि आप हमारा काम जल्दी से करवा दे मैं हमारी मदद कीजिए बहुत मेहरबानी होगी

ठीक है

जी आ कृपया के हमारी जल्द से जल्द मदद कीजिए

जी बहुत मेहरबानी होगी नमस्ते